हैल्लो आहो ते तुस आई जाओ तुस दकानां पर आई जाओ स्हानू दस्सी ओड़ो ना किन्नी करानीं ते अस उस साह्बा पर तुसेंगी सनांदे न ते खर्चा हून इत्थें आईयै गै पता लग्गनां ऐ दिक्खियै गै भला किन्नां किन्नी बिज़ली फिट्ट होनीं किन्नी तार लग्गनीं ओह् फिर पता लग्गना ऐ हां सब कुश नोहाड़े बिच्च होनां तुस टैंशन नी लैओ बहां सब किश बिच्च आई जानां में जां तुस आई जाओ दकानैं पर ते जां अस बंदा भेजी ओड़नें आं अपनां ते ओह् अप्पूं आइयै दिक्की लैग केह् हिसाव कताब ऐ ते तुंदे नै पैसे बनाई लैग्गे ठीक ऐ ठीक ऐ